अॼु असांजे सिंधीअ जा सभ व्यंजन सभु मस्तु मस्तु हूंदा आहिनि सिंधीअ जी ख़ुश्बू ई हिकु अलॻि आहे सिंधीअ जे व्यंजन जी ख़ुश्बू उन्हनि जो सवादु सभु हिकु अनोखो सभिनी सभिनी वैरायटियुनि खां अलॻि या हुन में त मूंखे वरी दालि पकवानु बिहु भुॻा वरी त कढ़ी चांवरु कोकियूं आहे हा हा ऐं इन खां पोइ बि वधारे साई भाॼी मिठा चांवरु तांहिरी छा त हिननि सभिनी जो सवादु आहे दालि पकवानु त मूंखे जाम वणंदो आहे छो जे लाइ दालि पकवान जो सवाद ई अलॻि हूंदो आहे दालि पकवान में कॾहिं मां हिकु दालि विझंदी आहियां त कॾहिं वरी ॿ टे दालियूं गॾु करे विझंदी आहियां वरी असांजे घर में हिन सां गॾु नंढिड़ा नंढिड़ा पकवान आहिनि त हूअ त पाणि ॿाहिरि हिकु पकवान ॾिसूं था खाऊं था हिकु पकवान में पंहिंजो पेटु भरिजी थो वञे पर असांजे घर में नंढनि नंढनि पकवान खाइण सां सभिनी खे मज़ो अची वेंदो आहे अड़े सॼो दॿो ई ख़ाली थी वेंदो आहे हिन सां बि वरी खटी चटिणी हूंदी आहे कॾे मिठी चटिणी तरियल मिर्च हिननि सां गॾु ऐं वढियल बसरु लीमो छा त दालि पकवान जो सवादु थो थी अचे हिन सां मां त चवां थी अॼु दालि पकवानु ख़ाली सिंधियुनि जे लाइ फ़ेम्स काने अॼु एॾी सभिनी खे वणे थो अॼु ॿियार ॿार ॿिए दे ॿिए शहरनि में बि अॼु दालि पकवान जी अलॻि जे हिकु ख़ुश्बू थी पेई आहे हुन खां पोइ त वरी मिठा चांवरु तांहिरी पंहिंजे मूण झूलेलाल जी हिकु ओणख आहे अॼु पाणि वञूं था त सेसा में पाणि मिठा चांवरु खणी था वञूं तांहिरी त झूलेलाल लाइ खणी वञूं उहा बि हिकु सवादु अलॻि ई थींदो आहे ॿीं साई भाॼी साई भाॼी सां वरी मिठा चांवरु छा त हिन जी हिकु अलॻि ख़ुश्बू थींदी आहे साई भाॼी या त वरी उपयोग बि इलाही आहिनि हुन जा महत्वु बि इलाही आहिनि साई भाॼी हिकु लिलोत्री आहे साई भाॼी खाइण सां पंहिंजे सरीर में विटामिन्स प्रोटीन जेका बि खुटंदा हुजनि उहा पाण खे पूरा पेई वेंदा आहिनि बिहु भुॻा छा त बिहु भुॻा जी भाॼी थींदी आहे अलॻि अलॻि भाॼियुनि जा सवादु सिंधियुनि जा छा त ख़ुश्बू आहे सिंधियुनि जे घर भाॼी रधजंदी हुजे त ॿिया चारि माण्हू पुछणु अचे अॼु वरी भाभी भाॼी त छा चाढ़ी अथव त असां बि त खाइण अचूं छा त सिंधियुनि जी भाॼी जी छा त सिंधीयुनि जी रोटी जी छा त सिंधीयुनि जा व्यंजन आहिनि सुबुहु साणि उथी करे कोकी छा त मज़ो ईंदो आहे चांहि ऐं कोकी त हेॾी जो वणे त ॻाल्हि जा वॾी